ہیلو ہیلو بہار ریسٹورینٹ مجھے بک کرنا تھا بریانی سے چار جنوں کے واسطے چار جنوں کے واسطے چاہیے تھا ایک پلیٹ کیسا ہے آپ کے پاس بریانی تو فیملی پیک کا کیا ریٹ ہے آپ کے پاس فیملی پیک کا ایٹ ہنڈریٹ رہیں گا آپ کے پاس تو پھر ایک پلیٹ کے حساب سے چار جنوں کے کتنے ہوتے آپ کے پاس تو آپ نے ناوس پولوشن نہیں ہونا پورا صاف ہے نا کلین ہے نا وہ ٹیبل فیملی کے واسطے آنا تھا تو سویٹس میں کیا کیا ہے آپ کے پاس سویٹس میں کیا کیا ہے آپ کے پاس سویٹس مٹھے میں کیا کیا ہے آپ کے پاس فروٹ سر آپ کیسا ہے آپ کے پاس اچھی کوالٹی کا تو رہیں گا نا وہ فروٹس ٹھیک ہے بک کر دیجیے آپ ہما ہم کل آٹھ بجے ایوننگ میں آئیں گے آپ کے پاس ایٹ او کلاک آٹھ بجے کتنا اماؤنٹ ہوا آپ ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہو گیا ٹھیک ہے بک کر دیجیے آپ تھینک یو